نئی کتابیں اکثر زیادہ تر مکتبہ دار القرآن یا مکتبہ دار الکتاب سے خریدتا ہوں اور کیونکہ ویسے تو مکتبہ بہت سارے ہیں مکتبہ نعیمیہ بھی ہے مکتبہ صوت القرآن ہے مکتبہ رشیدیہ بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے مکتبہ ہیں لیکن مکتبہ دار القرآن میں مکتبہ دار الکتاب میں اس لیے بھی جاتا ہوں کیونکہ اس میں ساری کتابیں دستیاب ہیں اور اس میں مجھے دیگر مکتبہ کے مقابل مکتبہ دار الکتاب میں بڑی آسانی کے ساتھ کتاب مل جاتی ہے اور کافی کم قیمت میں ملتی ہے اور سکینڈ ہینڈ کتابیں بھی وہاں دستیاب ہیں اگر میں کوئی تاریخ کی کتاب پڑھ کر یا کوئی پڑھی ہوئی کتاب واپس کر کے اور اس کے بدلے میں نئی کتاب لینا چاہتا ہوں تو وہاں بڑی آسانی کے ساتھ دستیاب ہیں اور میں بات کرتا ہوں ویسے تو ہمارے نزدیک دریا آباد میں دریا گنج میں اور پرانی دہلی میں مکتبہ عزیزیہ میں اور بھی مٹیا محل میں بھی مکتبہ ہے اور میں یہاں سے بہت ساری کتابیں نہیں خرید پاتا ہوں اور نہیں جا پاتا ہوں کیونکہ میں دار العلوم دیوبند میں پڑھتا ہوں اور وہاں سے مکتبہ دار الکتاب نزدیک پڑتی ہے اس وجہ سے بھی میں وہاں بڑی ہی آسانی کے ساتھ وہاں سے کتاب خرید لیتا ہوں